मूंखे डांस जो जाम शौक़ु हुओ मां डांस मूंखे जाम वणंदो हुओ मूंखे क्लासिकल डांस वणंदो हुओ कथक वणंदो हुओ केप ऑफ डांस वणंदो मूंखे जाम डांस वणंदो अने मां हेॾी ख़ुशनसीबु आहियां मूंखे हिकु दफ़ो डांस माण्हुनि खे सिखाइण जो बि मौक़ो मिलियो असांजे सिंधी समाज में हिकु फ़ंक्शन हुओ जन्माष्टमी जो जेके मूंखे नंढे नंढे ॿारनि खे जो राधा कृष्न ठहिया हुआ जो गोपियूं ठहियूं हुयूं उन्हनि खे डांस सिखाइण जो मौक़ो मिलियो अने मूंखे अगरि डांस सेखारिणो आहे त मां उहो सॼो डांस मां पाणि कोरियोग्राफ़ कयो हुओ मूंखे डांस सेखारण बि जाम वणंदो आहे मूंखे डांस करण बि जाम वणंदो आहे हाणे मूंखे जन्माष्टमी रिलेटेड माण्हुनि खे डांस सेखारिणो आहे त मूंखे हिक गानो सिलेक्ट करिणो हुओ अने ॿार थोरा बारनि खे सेखारिणो हुओ त मां हिकु गानो सिलेक्ट कयो राधाराणी नाले जो गानो हुओ जंहिं में जाम प्यारो रसिलो गानो हुयो अने मूंखे बारनि खे उहो डान्स सेखारिणो हुओ अने थोरा बार नंढा हुआ ॿारनि जी एज हुई टे खां चारि सालनि जा ॿार हुआ जंहिंखे मूंखे सेखारिणो हुओ अने टाइमिंग हुओ कुझु मूंखे टाइम मिलंदो हुओ रोज़ जा चारि कलाक हुन ॿारनि खे सेखारिणो हुओ मूंखे छह ॾींहं सेखारिणो हुओ छह ॾींहंनि खां पोइ उहो पफ़ॉमंस ॾींदा त मां पहिरें ॾींहं खे पहिरों त मां पहिरें ॾींहं ते सभिनी ॿारनि सां मिलयमि सभु ॿारनि सां मिलयमि अने सभिनी खे पंहिंजो इंट्रोडक्शन ॾिनो सभु मूंखे पंहिंजो इंट्रोडक्शन ॾिनई सभिनी मूंखे पाणि सां मिलायई कंहिं कंहिंजो नालो छाहे पोइ असां पंहिंजी रीअसल स्टाट कई त रीअसल स्टाट करण खां पहिरों मूंखे बारनि खे बुधाइणो पिए की असां कहिड़े गाने ते डान्स करण वारा आहियूं मूंखे सभिनी जी पोज़ीशन सेट करिणी हुई मूंखे अहिड़े पोज़ीशन में सभिनी ॿारनि खे रखिणा हुआ की सभु ॿार बराबरि ॾिसणु अचण घुरिजनि त हिकिड़ो ॿार खे ॿिए ॿार जे पुठिया ढकाइणो न घुरिजे अने सभु ॿार सुठी तरह डान्स करनि त मां पहिरों सभ ॿारनि जी पोजीशन सेट कई अने पोइ मां धीरे धीरे हिक हिक स्टेप करे मां सेखारण चालूं कयो पहिरों त ॿा ॿारनि खे जाम दिक़त आई छो की स्टेप ॿार कॅपचर बि न पिया करे सघनि पहिरो ॾींहं असाजो ट्रेनिंग में वियो की उहो स्टेप खे कीअं पकिड़िबो ॿियो ॾींहुं असांजो वापसि ट्रेनिंग में वियो पोइ टे ॾींहं खां असां स्टा स्टाट कयो की असां पहिरें अधु कलाक असांजो कल्ह कयो हुनजी ट्रेनिंग करंदासीं पोइ ॿिया कलाक असां पंहिंजो नओं सिखंदासीं त असां इअं रुटीन चालूं करे छॾियो हुओ असां ॿारनि खे सेखारींदा हुआसीं अने लास्ट हिकु ॾींहं आयो जंहिं में पफ़ॉमंस करण जो ॾींहं आयो अने जेतरनि बि ॿारनि खे मां सेखारियो हुओ न उन्हनि सभु ॿारनि पंहिंजो हंड्रेड परसंट ॾिनई अने असां थड रैंक ते आया हुआसीं अने मूंखे जाम ख़ुशी थी की मां जंहिंखे सेखारियो उन्हनि हेॾो सुठो पफ़ॉमंस ई सभु ॿार ख़ुशि सभु ॿारनि जा माउ पीउ ख़ुशि अने सॼी ऑडियंस ख़ुशि थी वेई